बुंनो थाङोब्ला न'खरनि थाखायथ' गोबां नांगौ जायो जायफोरखौ जोङो जामुं बानायनो थाखाय बाहायनाय जायो बाद माखासे जायफोर खमनआरो सामफ्रामबो दैलिबैसिक्स आव बाहायबाय थानाय जायो जायफोरनि अनगा जोंनि जामुं बानायनायफ्रा इंखमफ्लिइत बेफोरनि नामफोरखौ आङो बुंलांसै आरो जायखौ आं सामफ्रामबो न'आव बाहायो सेथियाव दङ जाहैबाय साराय ओमफाय नैथियाव दङ जाहैबाय खोस्लि ओमफाय थामथियाव जाहैबाय प्रेसार कुकार ओमफाय ब्रैथियाव जाहैबाय दो ओमफाय बाथियाव जाहैबाय ससपेन ओमफाय बेफोरनो जाहैबाय जोंनि सामफ्रामबो बाहायबाय थाग्रा आइजेंफोर आरो जायखौ जोङो न'खराव हाय जामुं बानायनो थाखाय बाहायबाय थानाय जायो सामफ्रामबो बाहायबाय थानाय फोरनि नामफोरखौ बुंबाय आरो आङो जायफोरखौ जोंनो सामफ्रामबो नांगौ जायो जोंनि जामुंफोर संनो थाखाय बेफोरखौ बेफोर जाहैबाय खमनआरो बेफोरखौ नांथारगोै जोंनो सानफ्रोमबो